हॅलो आं आं सांग कितें विचरूंक जाय एप तो पबलीश कसो करतले एप तो एडवटायज करूंक जाय न्ही तो प्लॅन करचो पडटलो कसो तरी एडवटिजमॅण मार्केटींग वेरी इम्पॉटण अशें करता जाल्यार

इवन हॉटेल्सांनी सुद्दां वचून आमी हें करूं येता प्रमोट करूं येता हॉटेल इंडश्ट्रीस तांचे कडेन टाय आप करून तांकां कितें डिसकावण्ट आसता न्हय ते ऑफर करून तांकां मागीर हें करूं येता कनविन्स करूं येता गरा बरें कोरुयां तर आमी तशें